اتّر پردیش میں پیروی کیے جانے والی بہت سارے مذاہب ہیں جیسے مسلم وغیرہ ہیں تو ان اپنے قانون ہیں ان کے اسلامی قانون ہیں لیکن وہ اپنے قانون بھی مانتے ہیں اور جو اتّر پردیشی جو قانون ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں دونوں کو مانتے ہیں اسی طرح ہمارے ہندو کے بھائی کے بھی ہیں ان کے بھی الگ تہوار تہوار ہے ان کی بھی الگ اپنا سماج ہے قانون ہے تو اپنی وہ اپنی بھی قانون مانتے ہیں اتّر پردیس کا جو قانون ہے سرکار کی وہ بھی فالو کرتے ہیں اسی لیے سب کا رواج الگ الگ ہے لیکن لین دین میں ہم لوگ سب مل کے ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے خیال کرتے ہیں لین دین جو بھی ہوتا ہے کاروبار سب مل کے کرتے ہیں اور جو قانون ہوتا ہے اتّر پردیش کا وہ ہم لوگ سب مل کے ہی فالو کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں